नमस्कार सर उबर से बोल रहे हैं मेरा नाम नमन भार्गव है और मैंने कल के लिए उबर कैब बुक किया हुआ है सुबह सात बजे के लिए मेरी फ्लाइट है तो सर क्या मैं टाइम पर पहुँच पाऊँगा क्या जो व्यक्ति मैंने कन्फर्म किया हुआ है वो ड्राइवर क्या सुबह सात बजे कार ले कर पहुँच जाएगा मेरे वक्त पर क्या सर मेरी बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण मीटिंग है तो मुझे उसके लिए थोड़ा थोड़ा निकलना होगा और यस सर मुझे अर्जेंटली पकड़नी है सर अगर ये फ्लाइट मैं टेक नहीं कर पाया सर तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या आप उस ड्राइवर का नम्बर दे सकते हैं या मुझे आश्वस्त कर सकते हैं कि मैं सुबह सात बजे अपना कैब ले कर अपनी कार ले कर मेरे स्थान पर पहुँच जाएगा अगर हाँ तो सर मुझे उसका नम्बर मिल जाय मैं आश्वस्त हो जाऊँ कि वह व्यक्ति आ जाएगा सुबह सात बजे और सुबह सात बजे से पहले मुझे पिकअप कर लेगा और मेरी फ्लाइट मुझे छोड़ने नहीं पड़ेगी सर अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है सर मैंने जो किराया दिया हुआ है जो भी बनेगा उस कैब का किराया उस डेस्टिनेशन तक का मैं सो सब वादा करने के लिए तैयार हूँ और जो भी रास्ते में जो भी डिले होगा उसके लिए सर आप कृपया कर आश्वस्त हो जाइए कि मुझे मेरे गंतव्य तक जहाँ पहुँचने में कोई भी दिक्कत नहीं आ पाएगी धन्यवाद सर